जोंनि बे क'क्राझार द्रिसट्रिकआव खेति आबादखौ क्रिसक मावनायानो बहुद दङ' जोंनि गामि एरियायाव दा जोङो बे माइखौनो फ्राय फासाव बोथोर जायोबा गायनाय फुनाय माइखौ जोङो गायो आरो आबाद मावो आरो माइ गायखांबाथाय एसे आरो नैबे मैगं फोलायबाय मुला लाइ फाथो मैागं थाइगं आबाद खिति मावबाय जोङो बेखौनो मावनानै जोङो फानहैयो दे क्रिसक मावग्रा नालाय जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन क्रिसक मावग्रायानो बांसिन दङ' सुबुंफ्रा आरो गामि ओनसोलाव दा जोंनाव नैबे क'क्राझार द्रिसट्रिकआव अमा दाव आरो बोरमा मोसौ जोङो बेफोरखौ आबाद खालामनानै जोङो बायलाय फानलाय बिदिनो फिसाफोरखौ मोसौ मोसा दाव अमा लानानै फिसाफोरखौ फोरोङो आरो जोङो इस्कलफ्राव जेरै डिउस हरनाय एडमिसन खालामनाय बेफोरजोंनो जोङो राहा मोनो आरो मोसौ मोसा दाव अमा फिसिनायजोंनो आरो माइखौथ' जोङो गायो फुयो बोथोर जायोबा जों बेखौनो गावबागाव क्रिसक मावनानै जोङो माइ माइरं दिहुननानै गावबागाव लायो आरो बेखौनो माइफोरखौ जोङो एखमब्ला फैसाफ्रा आखाइफ्राव गैयाबा जोङो माइखौ गावबागावनि न'खरनि माइखौनो जों फान्नानै बेजोंनो माबा मोनसे खामानिबो जोङो फिसाफोरनि फरायनायनि थाखाय लेखा बायनाय बिदिनो खाता कलम पेन्सिल नांगौबा जोङो फैसा थाखा गैयाबा माइ फाननानैबो जों बेजोंबो राहा मोनो आरो अमा जोङो अमा लायो दाव लायो हांसो बोरमा बेजोंनो जोङो राहा लामा मोनो बेखौनो फान्नानै जोङो नांगौ बस्तुफोरखौ जोङो बायनो हायो आरो बिदिनो मोसौवाबो जोंनि थाखाय गोनां मोसौखौबो जों फियो जों बेजोंनो दैज्लां समाव माइ गायनायाव हालौवो बेखौनो जोङो मोसौखौबो फिसियो आरो जोंनो दामब्रा मोसौखौ जोङो न'खराव थायोबा मोजां जों ट्रेक्टरबो होयो नाथाय जोंनो मोसौखौबो नांगौ आरो मोसौ नङाबाबो जाया गोदोनिफ्रायनो बे मोसौजोंनो हालौनाय नालाय गायनाय फुनायाव जोङो मोसौखौनो जेन'बा हालौनायाव मोजां मोनो आरो ट्रेक्टार होबाबो जोङो मोसौजों हालौवोबा साबसिन जायो होन्नानै मोसौखौबो फिसियो गासैबो दाव अमा नांगौ होन्नानै जोङो क्रिसक मावग्रायानो जोङो न'खराव गाबागाव फिसिनानै लायो आरो दा बेखौनो जोङो फानो मालाबा समाव नांगौबा थाखा फैसा गैयाबा फान्नानै बेजोंनो जोङो माबा मोनसे नांगौ बस्तुफोरखौ जों बायनानै लानो हायो फिसाफोरखौबो जोङो बेजोंनो लेखा बायनाय कलम बायनाय खाता बायनाय जोङो दाव अमा फान्नानै जोङो बायनानै होनो हायो आरो फिसाफोरनि लुगैनायफोरखौ